हाँ मैंने धार्मिक ग्रंथ के श्लोक पढ़े हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरश्वती कर मुले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम् ये श्लोक हमें सुबह उठते के साथ अपने दोनों हाथों को देखते ये बोलना चाहिए कि इसका अर्थ होता है कर्म कर मुले तू गोविंद्या मतलब हम अपने हाथों में भगवान को स्मरण कर रहे हैं भगवान को हम उठने के साथ स्मरण करेंगे जिससे कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी और हमारा दिमाग के हम अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते और हम शिक्षा अच्छे से प्राप्त करेंगे तो हम अच्छी जौब में भी आएंगे इसलिए हमें सुबह उठने के साथ श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए और मात पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए जिससे आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएंगे इसका आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा इसलिए हमें श्लोक पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में कई परिवर्तन लाने चाहिए और उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ही पड़ता है